हाँ मुझे पालतू जानवर पसंद हैं वो मुझे इस लिए पसंद हैं क्योंकि उन से एक लगाव जुड़ जाता है उनकी बहुत याद आती है उन से दूर होने पर मेरे पास दो तोते एक कुत्ता और एक चूहा है बहुत अच्छे होते हैं जानवर ये हमारे साथ खेलते हैं हमारे साथ टाइम पास करते हैं जब हम अकेला महसूस करते हैं यह हमारे साथ रहते हैं हम इन्हें खाना खिलाते हैं हम इन्हें एक अपने बच्चे के तरह प्यार करते हैं ये रहते हैं तो कुछ अच्छा लगता है जैसे हम अकेला महसूस कर रहे हैं तो ये हैं घर में तो अकेला महसूस नहीं होता है बहुत ही प्यारे होते हैं कुत्ते ये हमारी रक्षा भी करते हैं हमें हमारी घर की भी रक्षा करते हैं जैसे हम लोग बाहर चले जाते हैं तो हम अपने कुत्ते को छोड़ के चले जाते हैं तो यह हमारी घर की देखभाल करते हैं मतलब कोई चोर भी आ जाए कोई भी आ जाए तो ये हमें सचेत कर देते हैं या आस पास पड़ोसों पड़ोसियों को सचेत कर देते हैं यह बहुत अच्छे होते यहाँ और चूहे अगर हम वाइट चूहे पालेंगे तो ये हा हमारे घर को सुरक्षित रखते हैं जो जंगली चूहे रहते हैं उन से और तोते बहुत ही ख़ूबसूरत होते हैं वह हम से बात भी करते हैं अगर हम हम उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दें बहुत ही अच्छे होते हैं